हलो दादा हा ॿुधायो हा दादा असां हिते घुमणु आया आहियूं असांखे तव्हां जी थोरो सहयोगु खपे थोरी हेल्प खपे तव्हांजी मदद खपे असां हिते जेके जेके घुमण जा स्थड़ आहिनि भई जेके स्थान आहिनि सुठा सुठा असांखे हू घुमणा आहिनि जीअं असां गांधीधाम पहुता आहियूं हींअर स्टेशन ते त तव्हांजो नम्बर मिलियो असांखे भीषण बी टी हुतां त असांखे उन्हनि ॿुधायो तव्हां भई इन्हनि दादा जनि सां कजो सहयोगु त तव्हांखे ॿुधाईंदमि मां चयो ठीकु आहे ॿुधायो भाई असां कीअं हितां प्रोग्राम ठाहियूं हितां किथां पहिरीं स्टेशन ते लही करे हिते पहिरीं स्टेशन तां असीं हिते गु गांधीधाम में त कहिड़ी टिके होटल कयूं रहण लाइ हा सुठी होटल ॿुधायो न असां सुठी हुजे भले ॿ हज़ार हुजे अढाई हज़ार पर असांखे उनमें असांखे जीअं सुठी सुविधा मिले जीअं असां आराम सां कंफ़र्टेबल रही रघूं हा भले उहो टेंशन नाहे पर सुठी खपे त उहो उहो ॿुधायो अहिड़ी का हुजे नालो को बि एरियो को ॿुधायो त कहिड़े पासे वञूं भई जीअं असांखे हुते पासे में पए ऐं परे बि न हुजे जीअं सुठी बि हुजे परे बि न हुजे अछा आहिनि सुठी आदिपुर में सुठी आहिनि होटलूं हा हिकु ॿिनि जो नालो ॿुधायो त असां उनखे चऊं टेक्सी वारे खे भई असांखे वठी हले उते मोटर वारे खे अछा अछा सुठो स सुठी असांखे सुठे नमूने उते माना सुविधा ॾींदा सर्विस सुठी ॾींदा असांखे हा अछा तंहिंखां पोइ असांजो हुतां प्रोग्राम पोइ घुमण जो आहे त असांखे उतां कार बि खपंदी मोटर ऐं असांखे मोटर खपे इनोवा छो असां हिते इलाही ॼणा आहियूं न त वॾी गाॾी हूंदी ऐं उहा गाॾी सुठी हूंदी आहे इनोवा में माण्हू आराम सां वही सघंदो आहे इन करे असांखे इनोवा ई खपे

ऐं अछा अछा त असांखे हितां सम्झो वञिणो हुजे पहिरीं पहिरीं काथे घुमूं उतां खां पोइ हं

ड्राइवर सुठो अहिड़ो ॾिजो जेको असांखे किथे बीहारणो हुजे रस्ते में किथे रोटी पाणी खांइणी हुजे स सुठो सुथरो स साफ़ु सुथरो ड्राइवर खपे असांखे छाहे ॿाहिरियों साफ़ु सुथरो माण्हू हिकदमि सुठो हुजे भई हा जेको रोज़ु सनानु कंदो हुजो ईअं न जी अछा अछा असां भई रहंदा आहियूं उल्हासनगर हलो हा साईं हं असां हेन उल्हासनगर

त अचूं पोइ उते तव्हांजी असांखे सुठी सुविधा ॾिजो ईअं अचूं था असीं होटल तव्हांजे उते जेकी ॿुधाई अथव पोइ तव्हांखे वरी मां फ़ोन कंदमि त वरी अचिजो